जी हाँ जो विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जिनका हमें पूजा के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जब जब भी हम पूजा के दौरान बैठें तो हम एक दम साफ़ हों शुद्ध हों पवित्र हों जो हमारे कपड़े हों वो एक दम साफ़ सुथरे हों मैले ना हों और जो हम एक दम नहा धो के शुद्ध हो के बैठे हो क्योंकि जब आप भगवान के सामने बैठते हैं तो आपका शरीर एक दम पवित्र होना चाहिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जब भी हम पूजा के दौरान बैठे हों अपनी रीड की हड्डी सीधी रख के बैठें इस चीज़ को कई बार लोग भूल जाते हैं पर मैं मानती हूँ कि एक बहुत ज़रूरी सांस्कृतिक प्रथा है क्योंकि ये हमें भगवान से जोड़ने का काम करती है ये हमे केंद्रित रखती है पूजा के दौरान ये भगवान पर पूरी तरह समर्पित होने का तो जो हम मंत्र उच ओ मंत्र उच्चारण कर करें तो वो पूरी तरह से सही होना चाहिए मतलब ग़लत ग़लत मंत्र जाप का उच्चारण ना करें और सही करें तो जो हमारी प्रथाएं हैं जैसे कि पूजा पाठ करने से पहले हम जो सब से ज़रूरी चीज़ निभाते हैं वो ये है कि हम पाँच तत्वों की पूजा करते हैं धरती अग्नि जल आकाश इन सारी चीज़ों की जो हम पूजा करते हैं वो स्वो बहुत ज़रूरी होता है और जब भी हम कोई भी पूजा पाठ शुरू करते हैं तो सब से पहले हमें इन पाँच तत्वों की पूजा करनी चाहिए उन्हें धन्यवाद करना चाहिए उसके बाद अपनी आगे की पूजा शुरू करनी चाहिए और साथ ही साथ हम जिसका जिस किसी की भी पूजा कर रहे हैं हमें उनको सब से पहले आवाहन दे कर बुलाना पड़ता है और साथ ही साथ हम इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो हम उनको प्रसाद प्रसाद ज़रूर चढ़ाए और जो हम प्रसाद में रख रहे हैं वो कुछ ऐसा रखें मतलब कहने का मतलब भोजन शुद्ध होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए बासी भोजन का भोग ना लगाएं